हा मूं वटि केतिरा ई शानदार किताब पिया आहिनि इहे मुंहिंजे ॾाॾीअ ॼणु मूंखे वरसे में ॾिना आहिनि जीअं त शाह जा शाह जो रसालो अधूरी दास्तान ॿिया बि केतिरा ई किताब आहिनि इहे किताब मुंहिंजी ॾाॾी शौंक़ु वटां पढ़ंदी हुई इहा मुंहिंजी ॾाॾी मूसां गॾु हली करे हिक दुकान तां खरीद कया हुआ जंहिं वक़्तु उहो ख़रीद करे पई मूंखे लगे पियो की मां इहे न पढ़ी सघंदमि पर मुंहिंजी ॾाॾीअ खे ॾिसी ॾिसी जॾहिं मां ॾाॾीअ खे चयो मां बि पढ़णु चाहियां थी त मुंहिंजी ॾाॾी मूंखे इहो पढ़ाइणु सेखारियईं जॾहिं पढ़णु सेखारियईं पोइ त मुंहिंजो किताबु छडींदे ॼणु दिलि ई न थींदो हुओ अॼु ताईं उहे किताब मां पाण वटि संभाले रखिया आहिनि ऐं मां चाहियां थी अॻिते हली मुंहिंजा ॿार बि इहे किताब दिलि विझां पढ़णु